क्या मैम आप आइसक्रीम की सॉप से बात कर रहे हैं मैम वो क्या मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो उसके लिए मुझे केक ऑर्डर करना था मैम केक वाली आइसक्रीम चाहिए थी

मैम कल है और मुझे आसक्रीम चाहिए मैम हैवमोर आइसक्रीम की एक चॉकलेटी पाँच सौ एम एल वाला जी मैम और मैम मुझे चॉकलेटी वनीला आइसक्रीम चाहिए केक क्या आपके पास है ये सब

जी मैम वो मैं दे जी मैम वो तो मैं आपको दे दूँगा मैम और उसके साथ हमें डबल चॉकोबार चाहिए दस मैम ये तो मैं ये तो मैं अपने बच्चे के लिए ही मंगा रहा हूँ गिफ़्ट के लिए दस जी मैम बिल्कुल आपका बुहत बहुत धन्यवाद मैम जी मैम धन्यवाद